हॅलो आ एडवोकेट संकल्प उलयतां

हय एन ओ सी तुमकां मेळटली बट तुमी पयली फायल करपा पडटलें ती केस सो तुमक पयली कोर्टान येवपा पडटलें तुमक ते जाग्याचे सगले पेपर्ज आनी डोकुमॅण सग्ल घेवन हय तुमकां नाल्या म्हज्या ऑफिसान येवपा पडटलें तुमकां पयली मेळोन आमकां हें सगलें डिसकस करपा पडटलें म्हजें ऑफीस केंप्यांच आसा सो तुमी केंप्यां हांव तुमक जाय जाल्यार एड्रॅस वॉट्सॅप करपा शकता हय टायमींग म्हाजो धा ते सांचे पांच म्हळ्ळ्यार उद्दां आसता हांव म्हजे फीज मातशे हाय आसा सो म्हजी एक केसी फाटल्यान तुमची आतां केस कशी आसा ती म्हाका स्टडी करपा पडटली म्हाजी पॅकेज आ पन्नास हजाराच्यान देड लाख म्हळ्ळ्या वयता सो तुमी अकॉडिंगली डिस हें करा डिसकस करून सांगचें म्हाका सांगपा पडटलें म्हळ्ळ्या हय तें आमी कमी करपा शकता बट तुमची पयली केस कशी आसा ती पळोवपा पडटली आमकां अंडश्टॅण जावा पडटली न्ही ताका लागून सो कमी जातले तुमी पयली येवन मेळा तें टँशन घे नाका ओ सो हय हय तुम म्हाका ऑफिसान येवन मेळा मागीर आम आमी डिसकस करया पयली तुमची केस पळोवपा पडटली कशी किदें आसा तुमी म्हणटा ते नेबर्सां आमक के केस तांचे डोकुमॅण्स आमकां चॅक करपा पडटले न्ही ईफ तांचे करॅक्ट आसा जाल्यार मागीर किदेंय घुस्पागोंदळ करपा मेळटा जाल्यार पळोवया पूण ताका एक्श्ट्रा पयश लागतले ओके ओके बरें बरें थँक